ہیلو جی اچھا تو آپ تلنگانہ میں رہتے ہیں جی ہاں میں آئی ٹی کیریئر کی مینیجر بات کر رہی ہوں آپ نے صحیح جگہ کال کیا ہے تو آپ بی ٹیک کرے ہوئے ہے اور آپ آئی ٹی کرنا چاہ رہے تو آپ کے لیے بہت اچھا کریر ہے آئی ٹی میں ویسے آج کل حکومت گورنمنٹ نے بہت سارے کمپنی ہے اور بہت سارے کمپنی فیوچر میں بھی کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے آپ کے پاس کوئی تجربہ ہے کسی کمپنی میں آپ نے کبھی کام کیا ہے یا پھر آپ فریشر ہے اچھا دیکھیے آئی ٹی میں آپ کو بہت اچھا چانس ہے ہر جگہ کمپنیس آئی ٹی میں تلنگانہ میں کئی سارے ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر آئی ٹی کمپنیز ہے اور خاص طور پر حیدر آباد میں حیدرآباد میں تو آپ کئی کمپنیز ہیں اور آگے فیوچر میں بھی گورنمنٹ نے کئی آئی ٹی کمپنی قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور آپ فریشر بھی ہے اور گورنمنٹ بہت سارے فریشرس کو اچھے اچھے چانس دے رہی ہے اپنے کمپنیز میں اور اچھی سیلری پر

اور آج کل بہت آئی ٹی کمپنی گورنمنٹ نے کھول رہی ہے دیکھیے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ اچھا نہیں تلنگانہ میں کون سے ڈسٹرک کے رہنے والے ہے آپ اچھا تو اور آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا آپ کا آبائی مقام رہے گا آپ کے بہت سارے معلومات ہوتی آپ کسی بھی آئی ٹی کمپنی میں ٹرائی کریئے آپ کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے کمپنیز آپ کو کوئی نہ کوئی جاب ضرور دے گی جی بہت اچھے موقعے ہیں تلنگانہ میں تو یہ آندھرا حیدر آباد میں آئی ٹی کمپیز میں بہت زیادہ موقعے فریشر کے لیے بھی بہت اچھے موقعے ہیں آپ دیکھیے او ٹرائی کریئے آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی سی جاب آپ کی کوالیفِکیشن کے حساب سے مل جائے گی اوکے بیسٹ آف لک